मुगे फेवरेट सबजक्ट इस्कोलां म्हगे चड आवडटो सब्जक्ट म्हळ्यार म्हाका लायक जाताले सगळे जावं सायन्स कोंकणी हिंदी हिंदी आनी मॅत्स चड लायक जाल्ले ऍस ऍस सी आसतना तेज्या पयलीं ओके आसलो तितू ऐश कोन्न ओके आसलोलो मॅत्स आनी हे सोगले सब्जक्ट हेका लागोन आसतोले सबजक्ट बोरे दिसताले कित्याक टिचर्स आमगे बोरो आसलोल्यो आमगे शिकोवपी जीं आसलोली तीं आमकां बोरीं कोन्न शिकयतालीं बरीं कन्न तितूलेय एक एकल्याचोय नासलो वरी पूण जें कितें शिकयता तें कळटालें आनी तेजें बोरें दिसतालें जावं सायन्स जावं हेका कितें म्हुटाय तें हिश्ट्री हिश्ट्री बी बरें दिसतालें आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका घडये सायन्स आनी मॅत्स बी लायक जाता घडये हांव पोयलें सावन सायन्स घेतो म्हण चिंतून आसलो तेका लागुनूय बी जाता सो तें तेंवूय बी आहा मागीर आनी दुसरें क्वॅश्न आहा तें दुसरो प्रोश्न आहा तो खंयचे सब्जक्ट टाफ आहलोले खंयचे जे आमकां चड बोरे ऐश कोन्न कोठीण लागताले शिकपाक लागतालें मॅत्स ना म्हण ना मॅत्स लागतालो आमगे गणित लागतालो मात्शें चड हें दिसतालें जावपाना ऐशें ऐश कोन्न दिसतालें एक दोन टायम फेल जाताय फेल जावन मागी आमको केल म्हण्टकीर पास जाताय पूण टफ दिसोन देखून हांये माश्टर्स देखून मुगे केलें मॅथ्स घेयन सो तितूलेय नासलोले हांव एक ऐश कन्न चोड शिकपी अशें म्हणून पूण मिडयम मिडयम हें चोडूय न्ही थोडेंय न्ही सम सुमारू आहलो शिकपाचें ते भाशेन इस्कोला उगडास केल्यार सगळें उगडास येयना पूण थोड्यो थोड्यो वस्तू आजून उगडास उत्ताय एक म्हुळ्या आमी धाय्ये आसतना म्हाका सायन्स होम वक कोन्ना आनी आन्सर बरयना जाल्यार भायर धाडटाले एक पांच स फावटी तरी आमी आखी क्लासू भायर बोसोन रावताली दिमी घालपा पोडटाली आखी क्लासू भायल्यान दिमी घालून रावताली आनी मागी एक दिसा मुगे मॅडम येयली आ सांगिलें आं कोत्ताय कोत्ताय म्हूण सांगिलें कोत्तो म्हुळें होमवर्क मागीर क्लासी भितू गेलीं दुसरे दिसा आमकोडेच्या कोणी एकल्यान देखून केलोना ओके धा जाणांन केलोना वीस जाणांन केलोना कांय ना आखे क्लासीनू पोरोत केलोना एक थोडीं शिकपी भुरगीं आहाय तेंचे ज्या आनको येयलीं पोरोत हें करपाक शिकपी भुरगीं एक पांच जाणां कितें आसलो त्या दिसा क्लासीक सो आमकां आनको भायल्यान दिमी पोडली ऐसो जातालें स्कुलांक आनी जायत्यो आसाय ऐश कोन्न खबरो उगडास केलो जाल्यार इस्कोला जें जे दीस आसताय ते चोड बोरे आसोताय मागी पोयलीं तेदों दिसोता भायर सोरल्यार बोरें ऐशें म्हण पूण बेगीनू काबार जाल्या बोरें दिसोता पूण आतां जेन्ना बोसोन चिंतीताय तेदोणां आख्खो दीस म्हणचे जावं ऍसायनमेंट कोरोप जावं कितें खेळपाचें एक तें पी टी टायमानी बेश्ट आसतलें की सगळीं मेळटालीं पावसा दिसांनी निसरोन पडून गटरान बी पडटालीं शेळ मांडोता तेदोणां पूण बोरें आसतलें सोगलें